आमच्या गांवगिऱ्या वाठार अशें अर्थाक आदार मेळना थंय आमचे शेत आपल्या पोटा खातीर शेत रोवतात पयलीच्या तेंपार शेत रोवता तेन्ना जोत बांदताले ताका लागून तांकां चड टायम लागता आनी पयलीं शेतां बानी लावपा पडटाले आनी भरपूर किदें किदें करपाक पडटाले आतां पयलींचे तेंपार आतां न्हुताले आतां सगळें बदल्ला जशें की आतां आतां सगळें जालें हांव आतां सगळे नुवपाचें मशीनां आयल्यान शेत रोवपाचीं मशीनां आयल्या आतां तांचे जशे की ट्रॅक्टर आनी भुरपूर आसा ट्रेक्टर आं तेंची आव्हानां आनी मुद्दे आसा